हाइक करने के लिए हमारा सबसे पसंदीदा स्थान है पहाड़ जंगल जहाँ भी हमें जो जो पहाड़ घने जंगल उनके बीच में बहती हुई नदियाँ देखने को मिले हम ऐसी जगह पर ट्रैक करना पसंद करते हैं वहाँ पर कई सारे वन्य जीव भी हमें देखने के लिए मिलते हैं हम बर्फीले पहाड़ ओ में नहीं जाना पसंद करते क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंड होती है जिसमें इंसान को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है परन्तु घने जंगल हो गए या फिर पहाड़ हो गए वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है ऐसे कई सारे वन्य जीव देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी मिलती है पेड़ों के बारे में जानकारी मिलती है उन पहाड़ों पे जीवन कैसा होता है इस बारे में जानकारी मिलती है साथ ही कई प्रकार की ऐसे आदिवासी समूह है जो पहाड़ों पे उन जंगलों के बीच रहते हैं हमें उन के बारे में जानकारियाँ हासिल होती है साथ ही पहाड़ों कि ऊंची चोटियों पे जाकर जब घने जंगलों के बीच में सूरज उगता है या फिर डूबता है तो वह देखने में इतना सुंदर दिखाई देता है मानो कि सूरज ऐसा लगता है कि सूरज पृथ्वी पर ही आ गिरा हो इतना सुंदर दृश देख के हमारे दिल को दिमाग को काफ़ी राहत महसूस होती है हमारी सारी टेंशन भूल जाते हैं हैं साथ ही हम पहाड़ और जंगलों में हमें कई सारे वन्यजीवों को भी देखने का मौका मिलता है जो कि हम आम जगहों पे नहीं देखा सकते हैं जैसे कि भालू हिरण शेर मोर या फिर कई प्रकार की ऐसी चिड़ियाँ है जो कि अब शहरों में देखने के लिए नहीं मिलती हम हाइक करने के लिए अक्सर जाया करते हैं और पहाड़ों में और घने जंगलों में भी जाते हैं हम